असांजी सिंधी भाषा जीअं पाकिस्तान सिंध में हूंदी हुई हूअं त बिल्कुल बि न रही आहे हाणे असांजे सिंधी ॻाल्हाइण जा तरीक़ा सिंधी तौरु तरीक़ा सिंधी रीति रिवाज़ सभई बदिलजी रहिया आहिनि अॼु असां ई खे सौ टका सिंधी ॻाल्हाइणु नथी अचे त असांजी पोइ वारी पीड़ी खे त अञा घटि थी अचे ऐं उनखां जेका नंढी पीड़ी अचे थी त हुननि खे त सम्झि में नथो अचे की तव्हां छा था ॻाल्हायो सिंधीअ में छा था चओ हुननि खे सिंधीअ में ॻाल्हाइण ई अजब थो लॻे अॼु जी युवा पीड़ी जेका आहे वीह साल पंजुवीह साल अरिड़हं पंद्रहं साल उहे बि अॼु सिंधी में पसंदि नथा कनि अॼु हर को बसि अंग्रेज़ी भाषा खे वधीक महत्व ॾेई रहियो आहे सिंधी भाषा खे महत्व एॾो नथो ॾे नथा ॾियनि उनखां पोइ जे अगरि हाणे वक़्तु रहंदे असां सिंधी भाषा खे बचाइण लाइ जे अगरि को कदम नथा खणू त ईंदड़ जेके बि पीड़ियूं आहिनि उन्हनि खे त खाली चवण में उहे सिंधी हूंदा पर उन्हनि खे सिंधी ॻाल्हाइण कान्ह ईंदी सिंधी सम्झि में न ईंदी ॻाल्हाईंदा बि त बसि हिंदी में ॻाल्हाईंदा इंगलिश में ॻाल्हाईंदा ऐं जंहिं देश में रहंदा जिथे रहंदा उतां जी पंहिंजी ॿोली ॻाल्हाईंदा अॼु जा इहे जेके युवा ॿार आहिनि नंढा ॿार आहिनि उहे सिंधीअ में हिंदी मिक्स करे था ॻाल्हाइनि सिंधीअ में इंगलिश मिक्स करे था ॻाल्हाइनि माना काई बि प्रॉपर पर्टीकुलर सॼी जीअं सिंध जी सिंधी हूंदी हुई उहा नथा ॻाल्हाइनि उहा असांखे नथो अचे अॼु ॻाल्हाइनि छो त असां बि उहा सिंधी ॿुधी कान्हे जेका असां सिंधी ॿुधी आहे उहा जाम फ़र्क़ु आहे पर असां पोइ वारी पीड़ी जी सिंधी त अञा ई घटि आहे उन्हनि खे त अध खां वधीक अख़र ई नथा सम्झि में अचनि